جی ہاں ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک ایسا گھر ہے جو کہ سیاحوں کے لیے ہوم اسٹے کی سہولیت فراہم کرتے ہیں وہ ان کے لیے صبح کا کھانا ان کے روم کی صفائی اور پانی کی خدمات اور بہت سی خدمات انجام دیتے ہیں جیسے کہ شام کا کھانا ہوا آپ کا ناشتہ ہوا یا ان کے کمرے میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ فراہم کرنا سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ اور ان کے سوٹ کیس کا خیال رکھنا سب سے بڑی بات کیوں کہ ان کا سامان کہاں رکھا جائے اس کی بھی خدمات انجام دیتے ہیں اور ہاں ہمارے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر ایک دھرم شالہ بھی ہے تو جب زائرین کسی جگہ سے آتے ہیں تو وہ وہیں رہتے ہیں اور ان کے جو رہنے سہنے کا انتظام ہے وہ سب وہی لوگ کرتے ہیں جو انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے وہاں کی ان کا کھانا ہوا ان کا ناشتہ ہوا ان کا رہن سہن کوئی انہیں تکلیف نہ ہو یہ سب وہی دیکھتے ہیں